जेके सिंधी राजस्थान में रहनि था उन्हनि जा जेके खाधा पीता आहिनि निजु सिंधी जीअं सिंधि वारा हुआ उहे आहिनि ऐं तरह तरह जा मिठा चहिरा ताम असां ठाहियूं था ख़ासि मशहूरु आहिनि असांजा कढ़ी चांवर पुलाउ ऐं साई भाॼी ऐं पटाटा तरियलु पकोड़नि जा सिंधी शौक़ीन आहियूं ॿिनि टिनि क़िस्मनि जूं चटिणियूं बि ठाहींदासीं साई चटणी मिठी चटणी थूम वारी चटणी ऐं जेतिरे क़द्रु नॉनवेज जो सुवालु आहे मांसाहारी जेके सिंधी आहिनि उहे बि काफ़ी आहिनि सिंधियुनि में ख़ासि करे जेके वधीक पैसे वारा आहिनि उन्हनि जो ॼणु इहो शहूल हूंदो आहे त असां नॉनवेज खाऊं त उन में समुंड जा मछी ऐं पला उहे बि ख़ासि मशहूरु हूंदा आहिनि स्पेशल नाला असांखे वॾा ॿुधाईंदा हुआ त इहो पल्लो ठाहियो हीअ मछी वठी अचे हीअ हेतिरी महांगी हुंदी ऐं मटन वग़ैरह बि खाईंदा आहिनि सिंधी पर अॼुकल्ह जेके धार्मिक पासे सिंधियुनि जो लाॾो थियो आहे त उहे वरी शाकाहारी थी विया आहिनि उहे रुॻो भाॼियूं था खाइनि भाॼियूं सभु सभिनी तरहनि जूं ठाहींदा आहियूं ऐं भाॼीअ में थूम ऐं बसरि असीं शौक़ीनि सां विझंदा आहियूं उन खां परहेज़ न जे बराबरि आहे जीअं जैनी वागे कोन खाइनि राजस्थान जा थूम बसर बि कोन खाइनि उहे शाम जो खाई छॾिन मानी सिज लहण जे वक्तु ई असां मानी खाऊं रात जो न खाऊं अहिड़ो को बंधन सिंधियुनि जे लाइ कोन्हे छोजो असां जेके मेजोरिटी बिज़िनिस वारी आहे उहे पंहिंजे धंधनि धाड़ियुनि मां राति जो ॾह बजे मस था अचनि घर में उन खां पोइ सनान पाणी कन कपिड़ा बदिलाइनि ऐं यारें ॿारें ताईं वञी मानी खाईंदा आहिनि त इन करे उहो रूटीन असांजो थी वियो आ हा नौकरीअ वारा जेके आहिनि उन्हनि जो थोरो शिड्यूल अनुशासन में हूंदो आहे डिसीप्लेन में हूंदो आहे उहा टाइम ते खाई सघंदा आहिनि अहिड़ीअ तरह जेके असां ॾिण वार मल्हाईंदा आहियूं सतहं वगैरह जो थद जो खाधो उहे बि असांजा स्पेशल हूंदा आहिनि अलॻि सां हूंदा आहिनि उन में बि असीं मिर्चाई पकोड़ा सन्हा पकौड़ा सन्हा पकौड़ा सिंधियुनि जी ख़ासि ख़ूबी आहे मूंखे यादि थो अचे नंढे हूंदे बाबा ॻाल्हि ॿुधाईंदा हुआ त सेठ पेंजे नौकर खे चयो हां ही टको वठ इन टके में मूंखे बसरि साओ मिर्च कोथमीर व ॾारूं खटा सॼा धाणा लूणु मिर्च आणे ॾिए नौकर समझू उहोप उन समझी वियो त मूंखे सेठु आज़माइण थो चाहे न त नौकरीअ मां कढंदो उहो वियो पकौड़नि वारे खां सन्हा पकोड़ा वठी आहियो उन में इहे सभु शयूं शामिल हुयूं त मिर्च मसाला बि घणे भाङे सिंधी खाइनि था पर जेके पोइ सीनियर सिटीज़न थी था वञनि उहे पंहिंजे शरीर जे हिसाब सां थोरो घटि था खाइनि खिचड़ी असां बि खाईंदा आहियूं बेसण जे घटनि जे बदिरां सिंधी वरी बेसिणी भाॼी खाईंदा आहिनि ठाहींदा आहिनि उहा बि तमामु शानदारु हुंदी आहे व बेसण में सभु मसाला मिलाए ऐं मोण चङो विझी मना घी तेलु काफ़ी विझंदा आहियूं जीअं चोथा ऐं टिकियूं तरण मेल असां हथ में खणी ॾिसंदा आहियूं मुठी ठई वञे भई मुठि में खणी ॾिसंदा आहियूं त उन खां पोइ एतिरो उन में मोण हुजे ऐं जॾहिं उहे टिकियूं तरिजी वेंदियूं आहिनि पोइ बसरि जो मसाले में ठाइबो आहे त अहिड़ी तरहं असां जूं कुझु भाॼियूं आहिनि दालि पकवान खासु सिंधियुनि जो ख़ासि मशहूर आए दालि पकवान ॿिया ॿियूं क़ौमूं बि पसंदि कनि थियूं ऐं राजस्थान में मूं ॾिठो आहे शादियुनि ते बि दालि पकवान रखनि था सिंधी कुक घुराइनि ता उओ माण्हुन खे एतिरो वणे थो उन में बि दाल में बसरि गिदामिड़ी सावा धाणा मथां विझी तमामु टेस्टी ठाइबो आहे ऐं पकवान बि मशहूरु आए असां जो मिठायुनि में असीं खोराक ख़ासि ठाहींदा आहियूं खोराक में सचे गिह में ठहंदी आहे ऐं हिते रुॻो कणक जो अटो भुञिणो पर उन में सुका फ्रूट सभु विझंदा आयूं ऐं दिमाग जे लाइ उहा एॾी ताक़त वारी आहे जो जॾहिं असीं पढ़ाई कंदा हुआसीं त अमा चवंदी हुई पुटु ही राक जी टुकड़ी खाई छॾु दिमाग में ताज़गी ईंदई याद थी वेंदई हिकु दफ़ो पढ़ंदीअ न त उहा खोराक बि असांजी ख़ासि आहे जेका ॿियनि राजस्थान जे कमियूनिटीज़ में न ठहंदी आहे ॿियूं मिठाइयूं असां सभु ॿियनि जेहिड़ियूं ई खाईंदा आहियूं के पर्टीकुलर सिंधी मिठायूं आहिनि खोराक त घर में ठाईंदा आहियूं पलंग टोल उहो बि सिंधी हलवाई ई ठाहे सघंदा आहिनि जेके बूंदीअ जा लॾूं हूंदा आहिनि उहे बि असांजा अलॻि हूंदा आहिनि ऐं जीअं राजस्थान में जलेबीअ जो आम वाहेपो आहे त असां वरी जलेबीअ खां वॾी साइज़ में गिहरु खाईंदा आहियूं गिहर जो खमीड़ो ठाहिणो पौंदो आहे अॻु ई पुसाए रखिणो पवंदो आहे ऐं उहे जॾी खाईंदा आहियूं त उहे शिवरात्रीअ खां वठी होलीअ ताईं ऐं होलीअ खां बि पंद्रहं वीह ॾींहं पोइ ताईं हलंदा रहंदा आहिनि घर में उहा बि असांजी ख़ासि मिठाई मञी वेंदी आहे अहिड़ीअ तरह असां पंहिंजे रोज़ाने दिनचर्या में ऐं ॾिणनि वारनि ते तरह तरह जा ताम ठाहे खाइण जा शौक़ीन आहियूं पुराणे ज़माने में त केरु छोकिरी ॾिसण वेंदो हुओ त बाकायदे उन खे छोकरे जी मा चवंदी हुई त पुटु हीअ शइ ठाहे अचु ॾिसूं अचनि थी या जीअं नई कुंवारि शादी करे ईंदी आहे त उन खे बि ससु चवंदी आहे अॼु तोखे तुंहिंजा हथ थी वासियां अठ ॾह ॾींहं पहिरीं त रेस्ट कंदी आहे कुंवारि पोइ हथ वासण माना हाणे तूं किचन में वञी कुझु ठाहे अचु त अहिड़नि रवाज़नि में बि नुंहं खे पेकनि मां सभु कुझु सिखी अचिणो पवंदो आहे